हमारे यहाँ एक रसोई हैं अ रसोई में कई प्रकार के बर्तन हैं जैसे हमारे यहाँ छोटे बर्तन बड़े बर्तन गिलास कटोरी चम्मस कड़ाही तवा और टफ़ सबका अलग अलग कार्य है जैसे तवा का काम है रोटी बनाना गैस पे और कड़ाही काम है सब्ज़ी बनाना और चम्मच से काम है खाने के लिए भी कि जाता है कटोरी सब्जी के लिए भी किया जाता जाता है कलछुल औल सब्ज़ी निकालने के लिए उपयोग क्या जाता है और हमारे यहाँ से छोटा कोई बड़ा छोटा मोटा कोई प्रोग्राम पड़ता है त हम लोग बाहरी बर्तन लाते हैं हमारे गाँव में कई लोगों ने रखे हुए हैं बर्तन हैं जैसे बड़े बड़े तब रखे हुए हैं भगोना रखे हुए हैं कड़ाही रखे हुए हैं उन लोगों का बर्तन हम लोग लाते हैं यूज करते हैं तब में ऐसे कि छोटे में हम लोग बनाते हैं रसादाल जैसे बनाते हैं सब्ज़ियाँ बनाते हैं और बुनियाँ बनाते हैं कचौड़ी बनाते हैं और क्या कई तो बस सुखी सब्ज़ी बनाते हैं और दाल चावल भी बनाते हैं इन लोगों के मिला कर छोटे मोटे प्रोग्रामों कि लिए बहुत फायदेमंद होते हैं अगल बगल के पड़ोसी जो हैं हमारे जो बर्तन मिलता है हम लोगों को ठीक ठाक लोग हैं और बड़ी बड़ी में शादियों में बाथ तब तब भाई भ बहुत दूर से भाड़े में भी आते हैं न रहने के कारण और हमारे घर में जैसे कि गैस पर खाना बनता है त हम लोग पहले गैस को जलाते हैं फिर उसके बाद उस पर कड़ाही कैसे यूज सब्ज़ी बनाना है त कड़ाही रखते हैं कड़ाही रखते हैं उसमें आलू जैसे मटर उटर का सब्ज़ी बनाना है उसको जला देते हैं और तेल में डाल देते हैं तेल डालते हैं और उसके बाद रस में लहसुन मिर्ची अदरक प्याज सारे आइटमों को डाल देते हैं डालने के बाद उन लोगों को चलाते हैं भूँजते हैं भूँजने के बाद आलू मटर जो आलू उरु है सो उसको भी यह डाल देते हैं डालने के बाद अच्छे से पानी डाल दें नमक डाल देते हैं पकता है और सब्ज़ी बनाने काम आता है रोटी के काम जैसे है कि उन लोग तवा होता गर्म होता है इसके बाद फिर रोटी को भी बना बना कर उस पर डालते हैं डालते हैं रोटी बनाते हैं हम लोग जैसे कि तवाओं का ही काम हो गया उसके बाद हम लोग बतवी होती छोटी सी जिसमें दाल डालते हैं उसमें दाल उर डाल देते हैं बटोरी में पालते हैं देह पकड़ने के लिए उसका काम ये है और उसके बाद कूकल का काम है कूकल में हम लोग जैसे कि चावल पकाने के लिए रख देते हैं चावल बहोत सही कूकल फिर सही यूज़ के लिए चावल कि बहुत बेस्ट होता है कम समय में पक जाता है और उसके बाद हम लोग जैसे की कई लोग रिश्तेदार आ गए हैं तो उन लोगों ख़ाने के लिए पाँच जो पाँच थाली वाला बर्तन होता है उसको हम लोग यूज करते हैं इसी में सलाद एक में दाल एक में चावल रोटी छोटी कटोरियाँ हैं जो उसमें सब्ज़ी देते हैं हम लोग और गिलास में पानी देते हैं चम्मच देते हैं खाने के लिए चम्मच के साथ खाएँ लोग और उसके बाद और बहुत अच्छा लगता है हम लोग को व्यवहार करने में लोग आते हैं यहाँ अच्छे अच्छे और सुरक्षित बड़ कहीं भी करते हैं हम लोग के लिए बहुत बढ़िया ठीक ठाक रहता है प्रोग्राम उन लोगों का